آج آج آج کے زمانے میں اور پرانے زمانے میں فرق یہ ہے کہ پرانے زمانے میں ریڈیو تھا اور آج کے زمانے میں فون ہے فون سے ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں